हमरा जे छै गाय छै गायके जब किछु होए जाइत छै किछु भए जाए तऽ तबियत खराब हुए या कि गाय खाइत नहि छै या गाली नहि करैत छै तऽ गाँवमे एगो आदमी छै ओ ओकरा डॉक्टरी गायके डॉक्टरीके जानकारी छै जानकारी छै ओकरासँ पूछि लए छिऐ कि गायके की करबै जे गाय ठीक हो जेतै गायके जे तबियत खराब भेल छै तऽ कोना ठीक हेतै तऽ ओ आदमी सब बात बताए दए छै ओकरा डॉक्टरीके जानकारी छै आओर गायके बहुत दिनसँ पालन पोषण बहुत दिनसँ करने छै तऽ ओकरा बारेमे आओर जड़ी बुटीके भी ओकरा जानकारी छै तऽ कोनो भी इलाज बताए दए छै तऽ ओ ला इलाज भए जाइत छै हमर गायके लिअऽ गायके जे छै शाम सुबह खिलाबै छिऐ हरा घास ओकरामे चोकर दए छिऐ सुधा दाना दए छिऐ सानिके ओकरा आओर माड़ रहैत छै गुन्डा रहैत छै सब मिलाए कऽ ओकरा खिलाए दए छिऐ खाए लए छै गाय गायसँ देखिऔ फायदा कितना छै तीन चारि प्रकारकेँ फायदा हमरा गाय दैए गायसँ फायदा छै कि गोबर भेलै खाद्य बनि गेलै ओकर बाद दूध भेलै तऽ दूधसँ शरीरकेँ पोषण पालन अच्छा हइ छै